ہمارے آس پاس آرٹ کے سامان کی کافی دکانیں ہیں ان کے پاس ہاتھ سے بنا ہوا سامان بھی ملتا ہے ہاں میں ایسا کوئی اسٹیشنری کے سامان روز نہیں خریدتا ہاں ضرورت کے اعتبار سے خریدتا ہوں جیسے مجھے پین کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھار رنگ ختم ہو جاتے ہیں تو رنگوں کی ضرورت پڑتی ہے مجھے تصویر بنانے کا کافی شوق ہے شروع سے